جی میری فروٹ سیلر سے بات ہو رہی ہے مجھے دو کلو آم اور دو درجن کیلے خریدنے تھے مل جائیں گے آپ کے پاس بالکل فریش ہونے چاہیے اچھا اور اُن کا ریٹ

صاف آواز نہیں آ رہی آپ کی اچھا ساٹھ روپیہ ڈر درجن اچھا اِس سے کم نہیں ہوگا اور آم دو سو روپیے کلو کچھ زیادہ نہیں ہے تھوڑا تو ڈسکاؤنٹ کر لیجیے سو روپیے کلو لگا لیجیے آم ارے لگا لیجیے ہو جائے گا نہیں سو روپیے ہی لگائیے آپ جی نہیں ہوگا مِل جائیں مِل جاتے یہاں پر تو جی ہوم ڈلیوری کرانی ہے تو کیا ہُوا ہو جاتا ہے نا اِس سے تو کم تو ہوتا ہی ہے ریٹ ٹھیک ہے اور کیلے کیلے آپ چالیس روپیے درجن کر لیجیے نہیں صحیح ہے بس ٹھیک ہے آپ بھجوا دیجیے گا کل تین بجے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو